हाँ मेरे इस्कूल में लाइब्रेरी थी वह ग्रामीण स्तर का इस्कूल था लेकिन उस में फिर भी एक छोटी लाइब्रेरी थी और वहाँ पर मैंने सब से ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद की पणीश्वर नात रेणु की इस तरीक़े के साहित्यिक किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं और वहाँ पर विज्ञान से संबंधित भी किताबें थी लेकिन ज़्यादातर किताबें मैंने साहित्यिक पढ़ी है वहाँ मैंने ब्यंग की विधा की भी शरद जोशी जी की और हरिशंकर परसाई की इस तरह की किताबें भी पढ़ी हैं